गोंय हें विविध धर्माचे संघम स्थान जावन आसात म्हज्या गोंय राज्यांत हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सीख आनी कांय प्रमाणान हेर धर्माचेय लोक रावतात ते सगळें एक म्हाका वांगडा बरेपणान रावतात हांगाचे धार्मीक मुखेली संत हांचो हांगाच्या लोकाच्या जिवनाचेर जिवनशैलीचेर बरोच प्रभाव आसा आध्यात्म समाज आनी जिवन जगपाचें योग्य मार्ग ते हांगच्या लोकांक दाखयतात कांय धार्मीक लोकांचे सांगपाचें म्हळ्यार कुणय फोण्या हांगासरलो श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी ह हांगचो प्रभाव हांगच्या लोकांचेर बरोच दिसून येता तांचे स्वताचे गुरुकूल आसा जंय ते लोकांक गुरुकूल पद्दतीन शिक्षण दितात मार्गदर्शन करतात आध्यात्मीक मार्गाचो प्रकाश दितात धर्म आनी संस्कृती हांचेय शिक्षण दितात संत तुकाराम संत नामदेव हांचोय गोंयकाराचेर बरोच प्रभाव दिसून येता तांचें किर्तन भजन वारकरी परंपरा हाचोय प्रभाव हांगच्या लोकांचेर दिसून येता सदगुरू नरेंद्र महाराज हांकाय मानपी लोक हांगा खूब दिसून येतात तांचें मार्गदर्शन मेळिल्ल्यान खुबशे लोक व्यसन्मुक्त जाल्ले आसात क्रिस्ती लोकांचे सांगपाचे जाल्यार संत फ्रांसीस झेवियर हांकां मानपी लोक हांकां खूब आसात पोरने गोंयांत अजून तांची कूड तेंच्या देहांता उपरांतय साबूत दवरलेली आसा ताणी लोकांक शिक्षण आनी त्याग हांचो म्हत्व दाखयला धार्मीक नेते आनी संत हांचो अभ्यास करतना हांवें बरेंच म्हत्वाचें शिकलां कितले धर्म अस्तित्वांत आसले तरी सगळें धर्म एकूच शिकयतात तें म्हळ्यार मनशान मनशाचेर मोग करप आदर करप आनी शांततायेन एकमेका वांगडा रावप संत फ्रांसीस झेवियर हांचे कडल्यान सेवा त्याग आनी हेंच मनशाचें खरेंच धर्म हें शिकपाक मेळटा आपलो वेळ शक्ती जिवन हें दुसऱ्या खातीर खर्च कशें करप हें आमकां संत फ्रांसीस झेविरा कडच्यान शिकपाक मेळटा